हाँ गुड मॉर्निंग बोलो बेटा क्या बेटा तुम इतने बीच से जा रही हो हाँ तुम तो इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाली बेटी हो इतनी होनहार हो और इस तरीके से बीच में जाओगी तो फिर हमारे कॉलेज का क्या होगा क्या मैनेज नहीं हो सकता है कि तुम यहीं रुक जाओ क्या तुम्हारी मम्मी यहाँ पे नहीं रुक सकती हैं और बेटा अगर को तुम यहीं रुक जाती तो बहुत अच्छा होता हमारे कॉलेज की शान हो तुम अब इस तरीके से तुम चली जाओगी तो फिर हम लोग कैसे मैनेज करेंगे चलो बेटा देखते हैं देखना पड़ेगा अब क्या ही कहें हम चाहते थे कि तुम रुक जाती तो बेहतर होता पर अब तुम्हें जाना भी ज़रूरी है अब अचानक तुम्हारे पापा का हो गया तो अब तुम भी क्या कर सकती हो चलो कोई नहीं हम बात कर के और जल्द से जल्द कोशिश करंगे कि तुम्हारा ट्रान्सफ़र हम जल्दी से इशू करा दें और तुम जा सको ठीक है